ہیلو کیا آپ دِلی ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کے ہاں سے بکرے کی بریانی مرغے کا قورمہ اور شامی کباب آرڈر کیے تھے وہ میرے گھر آ گئے ہیں لیکن قورمے سے بدبو آ رہی ہے جیسے قورمہ خراب ہو گیا ہو اور بریانی میں گوشت نہیں ہے اور شامی کباب بالکل باسی ہے اور کھانا آپ کے یہاں کا بالکل خراب ہے مجھے بہت مایوسی ہوئی کھانا دیکھ کر مہربانی کر کے میرے پیسے واپس کر دیجیے آپ کی مہربانی ہوگی شُکریہ